موبائلس فون اس کے پازیٹو ویو بہت سے ہو سکتے ہیں نمبر ون یہ پورٹیبل ڈوائس ہے اسے ہم آرام سے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں لا سکتے ہیں اس سے ہم آرام سے اپنے بہت سے دور بیٹھے رشتے داروں سے بات کر سکتے ہیں انہیں نزدیک کر سکتے ہیں انہیں ویڈیو کالس پہ دیکھ سکتے ہیں وہ چاہے جتنی بھی دور ہوں اسے ایک پل میں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہم اس سے بہت سی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اس سے پڑھائی کر سکتے ہیں ہم اس سے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اپنے ہم اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم اس میں بہت سے ایسے ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے قرآن ہے باقاعدہ اور بھی چیزیں ہیں جسے ہم پڑھ سکتے ہیں اپنی پڑھائی کے معاملے میں اور بھی دینی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تو ہیں اس کے پازیٹو پوائنٹ اب ہم اس کے نگیٹو پوائنٹ دیکھیں تو یہ آج کل کے بچوں کو جو دے دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو یہ بہت ہی ان کے لیے نقصان دایک ہے ان کی آنکھوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ اس کی ریز ہوتی ہیں اور ٹین ایجر میں خاص کر کے یہ ایک آج کل آپ دیکھیں گے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور یہ ایک بہت بڑی مثال بن جاتا ہے بگڑنے کے لیے اس کی طرف کیونکہ وہ عمر ہوتی ہے بگڑنے کی تو آج اس ٹائم کا بچہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ کیا ہمیں دے دیکھنا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے جب اس کے ہاتھ میں یہ موبائل آ جاتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا کہ اس کے کیا یوز کرنا چاہیے کیا نہیں یوز کرنا چاہیے تو یہ ہے نگیٹو پوائنٹ اس کا ہے اور دوسرا نگیٹو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم اس کا کتنا یوز کرتے ہیں آج کل دیکھا ہوگا آپ نے لوگ رات رات بھر دو دو تین تین بجے تک یوز کرتے ہیں اسے بیماری سلیپنیس کی آ جاتی ہے لوگ سوتے نہیں ہیں رات رات میں انہیں جاگنے کی بیماری ہو جاتی ہے اس کی ریڈیئشن جو ہیں وہ ہمارے اوپر بہت ہارمفل ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو بہت سی بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا نگیٹو پوائنٹ ہے جس سے ہائی بی پی کی بیماری ہو جاتی ہے یا اور برین ٹیومر وغیرہ کی بیماری بھی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ سب سے بڑی ایک کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے ابھی ابھی ریسرچ میں آیا ہے پھر ایسا بیماریاں ہو جاتی ہیں جو ریڈیئشن جو اس سے نکلتی ہے یہ ایک اس کا بڑا نگیٹو پوائنٹ آیا ہے سامنے